ایک ہزار ایک سو بیس دس ہزار دو سو ستاسی پندرہ ہزار دو سو انیس چار ہزار دو سو اٹھائیس بیس ہزار تین سو سات